जी हाँ हम दस से लेके दस लाख तक की संख्या बता सकते हैं पहले दस हज़ार पच्चीस नौ लाख दो तैंतीस हज़ार तैंतीस पैंतालिस हज़ार उनहत्तर पचहत्तर हज़ार दो सौ उनासी